नंगौ आबाद मावनाया आबुं महर मोननो थाखाय बोथोरनि सायाव सोनारो बेखायनो आबादारिफोरा बा आं रिस्क लानो थाखाय गोनांथि जायो दा बेवहायो जोङो माखासे बोथोरनि सायाव खहा जानाय आबादफोरखौ आबुं महर होनो थाखाय जोङो माखासे सरखारनिफ्रायबो जोङो सहाय मोननांगौ जायो एबा सहाय लानो गोनां जायो आरो लोगोसे माखासे मुलि सुलिनिबो जोङो बेब'हार खालामनो गोनां जायो दायो माखासे खिथिफोरावहाय नांगौ बिबांनि सान एबा अखा जों मोननो हाया दा बेवहायो जोंहा आबादफोरखौ आबुङै मोननो हाया दा बेफोरखौ जोङो आबुं महर होनो थाखाय जोंनो नांगौ बायदि आबादाव मा गोनांथि जादों बे आबादावहाय गोनांथि जानाय मुवाफोरखौ एबा हासारफोरखौ जोङो बाहायनो गोनां जायो गुबुन राहा हिसाबै जोङो बेनो गुबुन राहाया जोङो माखासे साइन्टिफिक बा माखासे एग्रिकालचारनि जोङो आगजुफोर एबा मुलिफोरो जोङो बाहायनो गोनां जायो नांगौसेबांहाय जोङो बोथोराव मोनै आबादफोरखौबो जोङो मोननो थाखाय माखासे आइडियाफोर बा माखासे खामानिफोरखौ जों मावनो गोनां जायो दायो आबुं महर मोननो थाखाय बोथोरा जोंनो नांगौबायदि अखा जों मोननो नांगोन नांगौ बायदि सान्दुं मोननो नांगोन दा बेफोरनिफ्राय जोंनो नांगौबायदि बेफोरखौबो जोङो मोनोब्ला सान्दुं अखा जोङो हिसाबनि जखानि मोनोब्ला जोङो खिथिफोरखौ जेखिजाया खिथियानो मानो बबेबा खिथिया दैज्लां सिजोनावहाय दैनि गोनांथि जायो आरो बबेबा खिथिफ्रा बांद्राय अखानि थाखायबो खहा जायो बिखायनो जोङो नांगौ रोखोमनि गासैबो आबाद मावनायाव बोथोरनि सायाव जों सोनारनो गोनां जायो दा बोथोरनि सायाव जोङो माब्लाबाबो जोङो बरसा खालामनो हाया बेखायनो जोङो गोबां अखा हायोब्ला बे गोबां अखा हानायनि गेजेराव जोङो माखासे दै जमा जानानै थायो बे दै जमा जानायखौ जोङो खमायनो थाखाय गाव बेक्तियानो जों बे दै लोमसावना थानाय दैखौ गुबुन फारसेथिंनिफ्राय जोङो जाम्फै जावनानै जुदि दानग्लायहरोब्ला जोङो बिनिफ्रायबो आबादखौ एसे माने बासायनो हायो बा बासायनानै जोङो मोननांसिगौ मोननांसिगौ मानि मोनजोबाब्लाबो जोङो खावसे जोङो आबादखौ जोङो मोननो हायो

मेसें बोथोरावहाय गोबां खुवा खुयोब्लाबो माखासे जोंनि जेरै बिलाहि आलु बेफोरो खुवानि थाखाय गोबां खहा जायो दा बेफोरखौ जोङो बेफोर खहानिफ्राय जोङो बासायनो थाङोब्ला माखासे इमप्लाइ जोङो मोनसे मुलि बाहायनो गोनां जायो दा बे मुलिखौ बाहायोब्ला जोङो बे आबादखौ नांगौसेबां मोनाब्लाबो जोङो सेभेन्टि ऐटि पारसेन्ट आबाद एबा फिथाइ बा फसलखौ जोङो मोननो हायो